सर इलेक्ट्रिकल मैन राजेश बोल रहे हो सर मैं मदन सिंह बोल रहा हूँ महावीर कॉलोनी से सर वो हमारा एक इनवर्टर है उससे टी वी को चलवाना है हाँ जी हाँ और वो एक ट्यूबलाइट है वो भी उससे ही कनेक्ट है पर वो भी कभी कभी जलती नहीं है हाँ कभी जल जाती है कभी नहीं जलती है हाँ तो आप हाँ तो आप या तो आज या एक दो दिन में कर दो उसको वो पहले से ही लगा हुआ है पहले उस से टी वी भी कनेक्ट थी पर अब न जाने क्या हो गया उसमें दो हजार एम ए एच का है सर हाँ तो

हाँ तो मैं आपको कॉल कर लूँगा एक बार वो कभी कभी घर की लाइटों में भी दिक्कत आ जाती है तो बच्चों ने परेशान कर रखा है कि टी वी बंद टी वी चाहिए हमको इसलिए जल्दी कर देना आप थोड़ा हाँ

टोटल कितना खर्चा आएगा

हाँ वो तो आपकी बात ठीक है पर कल दस बजे के बाद में कितने बजे तक आ जाओगे आप हाँ फिर मकान नंबर है सर इकत्तीस इकत्तीस महावीर कॉलोनी हाँ जी

ठीक है सर